इस्थानीअ क कलाकार माना असां जू गुजरात जूनागढ़ जा रहंदड़ आहियूं असां वटि कलाकार घणेई आहिनि पर हिकिड़ो अहिड़ो कलाकार आहे जेको साहित्यकार आहे जंहिंजो भिखुदान गढ़वी नालो आहे जंहिंखे राष्ट्रपति एवॉड बि मिलियो आहे हुनजो गुजराती साहित्य जे मथां ऐं जेको तव्हांखे पाण खे ख़बर हूंदी त स साहित्य खे हुन हेतिरे नमूने सुठे नमूने चित्रियो आहे जो अॼु बि माण्हू हुनजा प्रोग्राम ॾिसण लाइ तरफंदा हिन एतिरे अंशे जो जेके बि नेता दिल्ली जा नेता ईंदा हिन हुनजा बि अची करे भिखुदान गढ़वी जा प्रोग्राम माणींदा आहिनि ऐं तंहिं करे हिनखे राष्ट्रपति एवॉड मिलियो वियो आहे